आतां प्रार्थना उपासना करप हे बऱ्यो गोश्टी आसात पण अंधश्रद्धेन तें वागोवप ना कारण आजकाल चड अशे अंधश्रद्धा चड आसा सगले समाजान पसरलेले आसा त्या साठी तांकां जागृत करप ही खब गरजेची आसा जे धर्म शास्त्रां आसात ताजे जर अध्ययन केले जायत सगळी धर्माची शास्त्रां अध्ययन केलें जाय जाल्यार एकच दिसून येता की ताणी वायट कितेंच सांगलां हिंसाकृतीचें कितेंच सांगला बरेंच सांगला कारण ताचो अभ्यास करप प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी तांचे प्रत्येक धर्माचे जे शास्त्र आसात ताजेर खूब विचारपूर्वप विचार करून जर ते प्रमाणे कर्म केले जायत जाल्या सगळे बरें जाता आतां खुबशीं उदाहरणां आसात की लोक खूब कर्मकांड करतात की किदे प्रसाद लावप घाडयां फुड्यां वचप मागीर ते कितें करतात कोणे अशें केला तशें केला करून सांगतात पूण त्यो गोश्टी योग्य न्ही दुसऱ्यान कितें केलें म्हणून तें आपल्या लागू जायना आपली जर कर्म श्रेश्ठ आसली जायत जाल्यार तें कितेंच ताका बादा जावपा शकना आनी तशें जातली जाल्यार प्रत्येक जाण तशेंच करता आसलेले जिवन जगोंकूच दिनासले त्या साठी हाजेर विचार करप खूब गरजेचे आसा बाकीच्या तूं उपास करतात वर्त खूब दवरतात पूण ती दवरिता कित्या लागून कारण ताज्या फाटली हेतू कितें आसलो हो आमी जाणून घेवप खूब गरजेचे आसा उपास केले म्हणटा कितें जाता कारण मनीस हो खा खा खातळ रावता आनी आरोग्य भिगडात आनी अनेक प्रकारचे मनीस खातळ आसतात त्या साठी चड आरोग्य भिगडाता म्हणटगरी हे उपास केल्या ते कारण आपले पोट साफ जावपा तें जाणून घेवप खूब गरजेचें आसा आनी उपास केल म्हणटा कितें करता त्या दिसा चडशी उपास म्हणटरी खिचडी आनी कितें ना ना तरेचे फ्रूट्स हे ते खातात पूण उपास म्हणजे किदें खरो तो उपवास करूं जायो आनी उपवास हे शब्दाचो अर्थ आसा की उप म्हणल्यार वयर भगवान हो वयर आसता म्हणटा उपवास वास म्हणल्यार तेज्या फुड्या रावप ताकाच उपवास म्हणटात म्हणजे भगवानाच्या यादींकच रावप ताका उपवास म्हणटात पूण हो अर्थ खबर नासल्या कारणान कितें करता उपास करतात उपास करप हो बरो पूण कितें खावन न्ही तर ते एक पोटाक आतकुड्याक तुका आराम मेळपा साठी आ दुसरें आतां देव सगलें देव दित म्हणटात देवान दिले देवा किदें बरें केलें जाल्यार बरें जातले वायट केले जाल्या वायट जाले अशें म्हणटात पण ते तशें न्ही तर ते प्रत्येक शास्त्रां सांगले आसा की आपले कर्म जर श्रेश्ट आसले जायत जाल्या सगले बरें जाता कारण ही कर्माची खूब घुयी गती आसा ती समजोन घेवपूय खूब गरजेची आहा जी शास्त्रां आसात प्रत्येक धर्माची तेजो अभ्यासपूर्वक अभ्यास करपा जाय तेन्नाच समजता पूण लोक कितें करतात की वयले वयले आयकतात आनी हे जे कोण बाकीचे धंदो करतात एक जायते जाय धंदो करतात इश्वराचे नांवान त्या साठी तांचे पासून मातशे अलिप्त रावपा जाय कारण भक्ती ही आपूण स्वता करूं शकता हांगा वच थंग वच अशें केलें म्हणून तें मेळना त्या साठी कित करप कारण ती शास्त्र वाचून आपले विचार जर चे बरे आसले जायत विचार भितर चेंज करप संस्कार चेंज करप आपले ते तातूंत सगळें सांगले आसा प्रार्थना करप उपासना करप हें बरेंच पूण ते आपल्या जिवनाक कितें फायदेशीर आसा तो विचार करुनूच ते करपा जाय दुसरे चडशी आतां प्रार्थनाय ही चडशी सकाळजी करतात ती कित्याक सकाळची करतात अमृत वेला म्हणटात म्हणजे फातोडीचे करप चारां वगेरे उठोन चडशे भक्तींक सुद्दा चडशे सकाळची करतात सगळीं धर्मान चडशे सकाळचेच करतात कित्या तर त्या टायमार वातावरण सुद्दां सत्व प्रदान आसता म्हणल्यार कितें सात्विकता आसता कारण सगळे न्हिदले आसतात वायट कर्म चड अशी चल जायना फाल्यांत म्हणटरी तेन्नाच भगवान मनशाचे मन शांत जावपा शकता आनी मनशाचे आनी निदून उठल्या कारणान तो फ्रेशय उरता तेन्ना मन शांत करपाक ही खूब बरी वेळ आसता म्हणून सकाळ फुडें हें करतात तेन्ना सकाळ फुडें जर बरे विचार क्रिएट केले म्हणजेच इश्वरा विशीं जर चितले इश्वर सदांच सगळ्यांचे बरें चित्ता म्हणटार तेंचे विचार शास्त्रां जे सांगल्यात विचार ते जर हांवें आमची जिवनाक आपणायले जाले जाल्यार आमचें जिवन बरें जावपा शकता म्हणून आतां सकाळी उठली त्या बरोबर आपणे जर एक विचार केलो की आयचो दीस बरो वयतलो आनी एक्टीव जालो जाल् जाल्यार ती दीस खरोच बरो वयतलो आनी उट्टाना जर आळशीपणान उटलो हो तुमकां सगळे अनुभव आसतलो कारण आळशेपणान उडक जाल्यार ते काम कसलेंच काम सुद्द जायना दीस भर आळशेपणान वयता हो प्रत्येकान अनुभव घेवपा जाय म्हण चड अशे किद करप आपले कर्माचेर लक्ष दिले जायत जे जे कर्म करतले ते श्रेश्ठ कर्म केले जायत प्रत्येक कर्म आपले देवा केले देव आपल्या जाग्यार जर देव आसलो जाल्यार कितें कर्म करता आसलेलो आतवा आमगेल्यार खूबशीं देवी देवता आसात ते तांकां दोळ मुखार हाडप तो जर आज ह्या टायमार अडचणी टायमार जर तो आपले बरोबर आसता जाल्यार कितें सोल्यूशन काडटा आसलो अशे विचार करून जर आमी सोल्युशन काडले जाय जाल्यार हे बरें दीस येवपाक शकतात आनी त्या साठी ह्यो प्रार्थना उपासना ह्यो दवरलेल्यो आसात पूण तेजो विचार पुर्वक विचार करुनच आपली ते जिवनाक अमळा हाडप तेन्ना जिवन सुदारताले दुसऱ्याचे घालोप ना आमी किद करतात चड अशी बोट दुसऱ्याचेर दाखयतात पळय दुसऱ्या बोट दाखयतना चार बोटां आमकां दाखयतात त्या साठी आमी कित करप आमच्या भितर कितें कमजोरी आसात कितें वायट गूण आसात ते काडपाचे प्रयत्न करप ते केले जायत जाल्यार खूब बरें जातले आनी दुसऱ्याकच एडवायज दीत रावतात पूण स्वताक एडवायज दिनात स्वता एडवायज दिवप ही खूब गरजेची गजाल आसा आनीक स्वता भितूर ज्यो ज्यो कमजोरी आसात त्यो आमकां स्वता दिसनात दुसऱ्यान दाखयले जाल्यार कळटा पूण आपूण प्रत्येक मनीस कितें आसा आपूण शाणो म्हणटा तशें न्ही ते शाणपणासाठी तो तिंगा भगवान आसा हे शास्त्र बरयल्यान की हांव कितें वायट करता बरें वायट कितें हें मनशां चड अशी समजना तो अहंकारां उरता कारण तेजी जी पद पदां आसतात म्हणजे प्रोफॅशन तातूंत भितर तो हंकरा आसले कारणान ताकाय दिसना आपल्यात कितें चुकी आसता त्यो ते साठी आपणे विचार करून हे शास्त्रांचे वाचन करून पण तेतून भितर चड टायम घालप ना ते साठी हे देवा नांवान वायफळ खर्च व्यर्थ खर्चूय करप ना जाय तितलेंच करप गरीब लोकांक कितें दान पुण्य करप जाल्यार ते पुणे बरें मेळटा अशी शास्त्रांक आमगे हिंदू धर्मा तरी शास्त्रांक खूब अशी उदाहरणां आसात की एक बाकीच्या हेल्प केले जाल्यार हे जाता बरें जाता त्या साठी अन्नदान ज्ञान दान अशी खुबशीं दानां आसा ताका मन म्हत्व आसात अश्यो उदाहरणां अनेक शास्त्रां आसात